بالكل يہ ايک بہت اہم سوال ہے كہ ترميم و نظر ثانى مجھے لگتا ہے كہ ہر لكھى ہوئى چيز پر ہر فن پر كرنے كى ضرورت ہوتى ہے بڑھتى ہوئى عمر كے ساتھ اور شعور بڑھتا ہے انسان كا تجربے بڑھتے ہيں اس كى عقل بڑھتى ہے اس كا دماغ وسيع ہوتا ہے چيزوں كو سمجھنے اور جاننے كى چاہ جو ہے وہ اسے وسيع كرتى ہے تو ہم ممكن ہے كہ ہم نے جو پانچ سال پہلے چيزيں لكھى ہوں يا جو بھى كام كيا ہو اس كام ميں اس سِن و شعور كا دخل رہا ہو اس زمانے كا دخل ہو رہا ہو أس عقل كا دخل رہا ہو ليكن ہم جب پانچ سال بعد يا دس سال بعد اسے ديكھتے ہيں تو شايد وہ چيزيں ہميں اتنى منطقى اور اتنى استدلالى نظر نہيں آتىں تو ترميم كا ايک سلسلہ يہ بھى ہونا چاہيے كہ آپ اپنى چيزوں كو نظر ميں ركھيں آپ اپنى اپنی تخليقات كو نظر ميں ركھيں اور بار بار نظر ثانى كرنا کرنا چاہيے كرنا بھى چاہيے بالكل كرنا چاہيے ليكن ہاں ايک وقفے كے بعد ضرور نظر ثانى كى ضرورت ہوتى ہے جو انہيں پبلش كرنے كے جب موقعہ آئے تو يا تو خود اس وقت آپ ايک نظر ثانى كى حيثيت سے اسے پڑھيں ورنہ كسى ايسے شخص كے پاس اسے بھيجيں يا اسے دكھائيں كسى شخص كو كہ جو جانكار ہو جو اس فن كا ماہر ہو جو اس فن ميں مہارت ركھتا ہو تاكہ چيزيں بہتر ہو سكيں أور چيزيں بہتر طريقے سے لوگوں كے سامنے آ سكيں